हेलो जी अवधेश जी मैंने एक राइड बुक की थी आपके पास उस का डिटेल्स आया होगा मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पिछले दस मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ अभी तक आपका कोई अपडेट नहीं है कहाँ पर हैं लोकेशन में अभी दिखा रहा है कि आप वो गोल गोल घूम रहें हैं क्या आप बताएँगे कि ऐसा क्यों हो रहा है मुझे कहीं अर्जेंट जाना है मुझे यूनिवर्सिटी जाना है और मैं लेट हो जाऊंगा तो आप मुझे बताइए कि आप कब तक आ रहें हैं ताकि मैं या तो दूसरा बुक कर लेता हूँ कैब